जय झूलेलाल मूंखे चटपटियूं खटियूं ऐं टेस्टीदार्स वैनू शयूं वणंदियूं आहिनि भई जीअं कड़ी चांवर थिया दालि पकवान थियो इहो सभु खाए वेही ठाहे जॾहिं बि मनु थींदो आहे फटाफट ठाहे करे खाई छॾींदी आहियां ऐं पाणी पुरी बि फेवरेट में फेवरेट आहे उहा बि खाईंदी आहियां ॿियूं घणे ई शयूं आहिनि पर सम्झ में न थियूं अचनि